हुनकर अनमोल तत्व प्रभास चौधरी के मैथिलि साहित्य अनुपम छनि आओर बाबी कथा जे छै से बहुत बौद्धिक रूप सॅं चुनौती देने अछि एहन कोनो चुनौती के गप नहि छै ओहिमे लेकिन

भोजनक लेल प्रयत्न कऽ रहल छथि अद्भुत दृश्य देखला मे भेटल हमरा प्रभास चौधरी के ओ किताब आ ओहि पोथी के चर्चा हम सब मित्रगण के करबनि एहि पोथी के जरूर पढु बाबी प्रभास झा के कृत्य छनि